नमस्ते मैम जी बोलिए क्या बात है जी जी जी सही बोली हैं सही पकड़े हैं आप बोलिए अच्छा अच्छा तो मैम आप कहीं दवा ओवा ली हैं तो मैम अभी आप मुझसे अभी तो आज गुड फ्राइडे है मेरा हॉलिडे है और दो दिन और बंद रहेगा क्लीनिक उस दिन बंद रहेगा उसके बाद मंडे को मिल सकती हैं आप मुझसे मैं दो दो मेरा दो जगह पा क्लीनिक है एक यहाँ लंकापुर है वहाँ दस से बारह बजे तक बैठते हैं फिर एक घंटे का लंच है फिर दो बजे से चार बजे तक बैठते हैं यहाँ रहुज़ा पर आप मंडे को मिल सकती हैं मुझसे इससे पहले कि इससे पहले किसी डॉक्टर को दिखाई तो नहीं हैं ना

जी जी मैम मैम सुनिए आप मैं फ्री ऑफ़ कोश्ट दवा देता हूँ मैम मेरा कोई फ़ीस नहीं लगता है बस मेडिकल भी मेरा पर्सनल हो तो मेडिकल मेरी है मेडिकल में मेरी दवा जो है मेरी ही मेडिकल में मिलती है और आपके साइड के लोग बहुत लोग आते जाते रहते हैं मुझसे मिलते रहते हैं दवा लेते रहते हैं टाइम टाइम पर तो क्या आप ज़्यादा टेंसन में हैं ज़्यादा घर का अपना शरीर पर ध्यान नहीं देती हैं क्या अभी इस सीजन में तो किसी को फ़ीवर और खाँसी नहीं होता है ठंडा मौसम है अच्छा से

नहीं आप लोग भी आप लोग लेडीज़ हैं ना आप लोग पूजा पाठ आप लोग बिना पूजा पाठ किए खाना नहीं खाते हो यही आप लोग की सबसे बड़ी गलती है हाँ मतलब सुबह उठे कि नहीं पहले जॉगिंग किया कीजिए उसके बाद तुरंत नाश्ता कुछ लीजिए थोड़ा सा फिर खाना बनाना हो तो तुरंत पहले खाना खाइए काम तो जिंदगी भर लगा रहेगा बच्चों का टेंसन मत लीजिए थोड़ा कम कीजिए इस उम्र में टेंसन लेंगी तो जानती हैं आपका यह लाइफ का लाइफ बहुत ही सीरियस हो जाएगा ना अभी आपका बहुत उम्र बड़ा है नहीं आपका आपके घर कोई है तो आपके घर कोई है तो मेरा नंबर इसी पर बात कर ले और मेरे क्लीनिक पर आकर एक सीरप ले ले ठीक है आप कहीं और कोई और दवा मत लीजिए मैं तो यह एड्वाइज़ नहीं दूँगा आपको क्योंकि ऐज़ ए डॉक्टर जो सही दवा है हम उसी को यूज़ करने के लिए बोलूँगा ना तो आप किसी को अपने घर के परिचित जो हैं तो वह मेरे लंका भेज दीजिए और यही नंबर है मुझसे बात कर लेंगे मेरा क्लिनिक लंका के जो बस इस्टैंड ठीक सामने है

ठीक है मैम नमस्ते